सानूं इक एह्दे बिच्च गल्ल कीती दी ऐ कि थुआनू स्कूल बिच्च पेंटिंग सखांदे हे हां साढ़े स्कूल बिच्च पेंटिंग सखांदे हे लेकिन ओह् छोटी क्लासिस आह्ले साढ़े स्कूल बिच्च इन्नी पेंटिंग ऐनी ही पैह्लें पैह्ले टैम बिच्च इन्नी पेंटिंग होंदी गै नेईं ही कि नां सानूं इन्नी सखाई सकदे हे हून अग्गें कालेज टाईम च पेंटिंग सखांदे न सखांदे तां करियै न कि क्या नाम ऐ कल गी तुस किश करी पाओ पेंटिंग पेंटर बनी जाओ भला कि पेंटिंग करनी ऐ पेंटिंग सखांदे हैन न लेकिन कदें सानूं घट्ट आंदी पेंटिंग आंदी बी ऐ लेकिन इन्नी जादा निं आंदी जिस स्हाबै दी पेंटिंग सखांदे न हर मतलब कि त्यहार कोई बी त्याहर उप्पर पेंटिंग जरूर करियै जाना होंदा साढ़े कालेज पेंटिंग आह्ली फैसिलिटी है ऐ एह् तां ऐ कि पेंटिंग सिक्खी पाओ तुस भला एह् एह् पेंटिंग हर इक त्यहार उप्पर पेंटिंग बनाइयै जाना पैंदा सानूं जाना गै पौंदा ऐ कि पेंटिंग करो थोआनू कम्म आनी ऐ एह् ऐ बो ऐ पेंटिंग करना जरूरी ऐ पेंटिंग सानूं सखांदे कालेज आह्ले अलग सखांदे स्कूल टाईम पर अलग सखांदे हे घर बी अस खुद करने होन्ने आं पेंटिंग कि सानूं आई जाए पेंटिंग कुतै कम्म ते आंदी ऐ ना पेंटिंग सिक्खी दी हून कालेज हर इक त्याहर उप्पर पेंटिंग बनवांदे गै बनवांदे न साढ़े कोला बनोआंदे फिर ओह्दे चार्ट बनाइयै लेआओ घर एह् करो वो करो पेंटिंग करो भला सिक्खो भला थोआनू आंदी ऐ पेंटिंग जां नेईं आंदी पेंटिंग हर इक अज्ज कल हर इक त्यहार उप्पर पंदरां अगस्त उप्पर पेंटिंग बनाइयै जाना एह् छब्बी जनवरी उप्पर पेंटिंग बनाइयै आओ स्वच्छता उप्पर पेंटिंग बनाओ सखाई जांदी ऐ स्कूल टैम बी सखाई ही उनें एह् बोलेआ हा कि पेंटिंग सिक्खो कि अग्गें कम्म आनी ऐ अज़ें बी कम्म आ दी ऐ क्या पता अग्गें बी कम्म आनी ऐ जां नेईं आनी ऐ आनी ते है गै नेईं आने आह्ला कोई ओह् गै निं ऐ चाला निं ऐ भला पेंटिंग दा करी सको पेंटिंग बनाओ आर्ट बनाओ कुछ बनाओ अग्गें प्रोवाइड करो उसी पेंटिंग बड़ी जरूरी ऐ बंदे गी पेंटिंग आनी चाहिदी ऐ जरूर आंदी बंदे गी पेंटिंग स्कूल सखांदे हे स्कूल घट्ट सखांदे हे टाइम वेस्ट स्कूल आह्ले सोचदे हे कि टाईम बेस्ट ऐ जे ऐ बो ऐ ते ने अज्ज इत्थें कालेज़ आनियै पता चलेआ कि पेंटिंग जरूरी ऐ साढ़े कालेज हर इक हर इक ते मतलब कि दिन उप्पर कोई दिन बार होंदा कोई बी चीज मतलब जिसलै पंदरां अगस्त होई गेआ एह् होई गेआ बो लेकिन पेंटिंग उ'नें करवानी गै होंदी ऐ पेंटिंग्स इन्नी बड़ी जादा पेंटिंग सखांदे साढ़े कालेज आह्ले ऐसे लेकिन स्कूल आह्ले स्कूल टाईम पर पेंटिंग बड़ी घट्ट हा ओह् नेईं हे सखांदे साढ़े स्कूल कदें इन्नी जादा पेंटिंग सखाई हैनी ऐ छो जे सखांदे बी हे ते छोटे बच्चें गी लेकिन साढ़े हून कालेज इन्ने जादा पेंटिंग आह्ले कि पेंटिंग सखानी गै सखानी होंदी ऐ अज्ज एह् पेंटिंग करो कल वो पेंटिंग करो जे करो वो करो बड़ी जादा मश्हूर होई दी ऐ पेंटिंग साढ़े कालेज बिच्च हून बी पंदरां अगस्त आनी ऐ असें पेंटिंग करियै जाना ऐ अलग अलग चार्ट बनाने ऐ सारेआं अलग अलग चीज़ उप्पर केह् कि'यां कीते दा केह् कि'यां नेईं अलग अलग पेंटिंग करनी ऐ गै ऐ मिगी ते आंदी मिगी मिगी ते यूट्यूब पर बी दिक्खियै पेंटिंग करनी होन्नी कुछ कालेज आह्लें गी दिक्खियै कुछ यूट्यूब उप्परा दा दिक्खियै कुछ इयां अपनी अक्खीं जियां दिक्खी दी होऐ एह् चीज़ बनानी ऐ ओह् चीज़ बनानी ऐ कुछ कुसै ने बनाई दी होऐ ओह्दे अ'ल्ल दिक्खियै बनाई लैनी कि अज्ज उन्नै एह् बनाए दा में एह् पेंटिंग बनानी स्कूल टैम उप्पर निं सखांदे ओह् तां निं सखांदे कि उं'दी ओह् सोचदे हे कि टाईम वेस्ट होआ दा ऐ बच्चेआं दा पढ़न एह् करन बो करन उ'नें पेंटिंग कदें सखाई गै निं साढ़े स्कूल बिच्च लेकिन हून कालेज़ बिच्च इन्नी पेटिंग मश्हूर ऐ न मिंट्ट मिंट्ट बाद एह् चार्ट बनाओ एह् पेंट बनाओ एह् करो एह्कड़ी पेंटिंग करी आओ तूं एह्कड़ी करनी उन्न एह्कड़ी करनी करनी गै करनी पेंटिंग कुसै मौके कुछ बच्चे नेईं बनाने आह्ले ओह् सानूं सौंपी ओड़दे असें सानूं इन्ना होई गेदा कि असें पेंटिंग बनानी गै बनानी ऐ बड़ी जादा पेंटिंग बनान्ने होन्ने अस हर इक त्याहर उप्पर पेंटिंग बनानी गै बनानी ऐ कुदै बी जाना पेंटिंग चल अज्ज बी जित्थे अस आए दे आं इत्थें बी पेंटिंग बनाई ऐ स्वच्छता भारत उप्पर पेंटिंग बनाई आए हे फिर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ दे बारे पर पेंटिंग बनांदे मतलब कि चार्ट बनाने पेंटिंग करनी ओह्दी फिर मतलब कि पूरा ऐक्सपलेन करियै मतलब कि पेंटिंग करियै चीज बनाइयै पेड़ बूह्टे बनाइयै फिर घाह् घू बनाइयै पूरी पेंटिंग करनी गै करनी होंदी ऐ पेंटिंग करनी जरूर ऐ पेंटिंग बच्चें गी आनी बी चाहिदी ऐ एह् निं ऐ कि भलां नेईं आनी चाहिदी बैसे कुछ घरै आह्ले बी निं करन दिंदे पेंटिंग कि कालेज आह्ले कि तेरे घर आह्लें मन्नना गै निं ऐ एह् चीज़ निं होन देनी वो नेईं होन देनी बच्चे फिर इत्थूं हार खाई जंदे पेंटिंग बनानी पर लेकिन साढ़े घर बिच्च इन्नी रोक टोक हैनी ऐ कि पेंटिंगा निं बनान दिंदे इद्धर उद्धर पिक्चरां बनाई लैनियां इद्धर उद्धर बूह्टे बाह्टे बनाई लैने घाह् घू बनाओ एह् बनाओ बो बनाओ पेंटिंग अज्ज साढ़े स्कूल बस एह् ऐ कि जेह्ड़ा मेन कव्शन एह् ऐ कि तुसें पुच्छे दा कि पेंटिंग बनाना दिंदे हां बनान दिंदे साढ़े कालेज सखांदे न ओह् साढ़े फायदे बास्तै गै सखांदे न उं'दा साड्ढा बी फायदा जो बी चीज़ दिक्खी जंदी साढ़े फायदे बास्तै बनाई सखाई जांदी ऐ